اردو زبان ایک بہت اچھی زبان ہیں یہ ہماری یہ ہماری اسلام کی ہماری قوم کی بہت اچھی زبان ہیں اس کو لے کر ہمارے چاہیے ہماری ریاست میں ایک سب کو سیکھنی چاہیے ہماری دہلی میں اور دیوبند میں نظام الدین وغیرہ اس زبان کو بہت اچھے سے سبھی لوگ اپنی یوز کرتے ہیں اس زبان کو اور ہمیں چاہیے کہ ہماری سرکار کو چاہیے کہ اس زبان کو ایز آ سبجیکٹ اسکول میں پڑھایا جائے سب کو سکھایا جائے دیوبند میں اور علی گڑھ یونیورسٹی میں اس زبان کو ایک سبجیکٹ کی طرح پڑھایا جاتا ہے اس کے رسالے کتابیں چھپتی ہیں وہاں پر بچوں کو یہ زبان کمپلسری پڑھی جاتی ہے اور یہ بچوں کو بہت اچھے سے آتی ہے بچوں کو پڑھنا لکھنا اردو میں زیادہ تر کتابیں اردو کی پڑھائی جاتی ہیں ایسی جگہوں پہ اور ہماری سرکار کو بھی چاہیے کہ یہ زبان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ وہ کی جائے زیادہ سے زیادہ نالج دی جائے بچوں کو کیونکہ ہر زبان کو سیکھنا ایک اچھی بات ہوتی ہے ایک ضروری بات ہوتی ہے اور یہ ایک زبان جو ہے بہت میٹھی اور اور شائستہ کی زبان ہے اردو زبان کے بارے میں اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سرکار کو دہلی میں بھی یہ زبان آنی چاہیے جس طرح اور ریاستوں میں ہے جیسے جیسے کہ اجمیر لکھنؤ دیوبند جگہ جگہ پہ اس زبان کو بہت اہمیت دی جاتی ہے دلی میں اب اتنا نہیں ہے دہلی کے اسکولس میں کہیں کہیں پہ ہے کہیں نہیں ہے سرکار کو چاہیے کہ یہ بہت اچھی زبان ہے اس کی کتابیں اور اس کی وہ نالج بچوں کو ہونی چاہیے تاکہ آنے والی نسلوں کو بھی اس زبان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے اور اس زبان کی نالج ہونی چاہیے